हमरा सबके यहाँ लोककला भवनमे कला प्रदर्शनी लागल रहय तऽ बहुत लोक चित्र बनाके आओर मूर्ति सब बनाके लऽ गेल रहय आओर चूड़ी लहठी भी बनेलके बहुत लोक अँगूठी भी जे बनबय रहय उहो बनेलकय आओर लएके वहाँ गेलय तऽ बिक्री भी भेलय बहुत महिला सबके चूड़ी बिकलय मूर्ति बिकलय अफसर सबके जे पसन्द एलय जे सब जज करयवला सब रहय उसब किनबो कयलकय ओकरा बदलामे पैसा भी मिललइ बनाबय मेहनतसँ जे बनेलकइ तऽ पैसा भी मिललइ बहुत आओर यही सब कला प्रदर्शनीके चर्चा कला भवनमे बतेलकइ कि आप अइसे कलाके क्षेत्रमे आगे बढ़ते रहि आगे बढ़ते रहय लए आओर अइसा होनहारके बोललकै कला अपने अन्दर सम्हारय कि दुनिआ आपको खोज खोजैत रहतय यही सब आओर मूर्ति चूड़ी लहठी बिक्री बिक्री भेलय आओर कला आओर बोललकय वहाँ अफसर सब बोलय रहय कि जिसके अन्दर कला नहि वो मानव का जीने का जीवनमे कोइ पहिचान ही नहि हइ कला रहेगा तब ने कुछो करेगा ईसब अफसर सब बोलय रहय